पहिनेके समस्या आबके समस्यामे बहुतके फरक छै पहिने बहुत कठिन बुझबैत रहै आब तऽ बहुत आसान तरीकासँ सॉल्व भए जाइ छै किएकि जमीन जगहके भी लफड़ा रहै छै जमीन जगहके भी लफड़ा रहै छै घरेलू कोनो मैटर रहै छै कि आओर कोनो बात रहै छै कि बैंकेवला कोनो लफड़ा रहै छै तऽ आब कम्प्यूटरके जमाना छै मोबाइलके जमाना छै तुरत कोनो कागज पत्तर भी तुरत निकलि जाइ छै फेर काम तुरत भए जाइ छै किएकि आब बैंको जायके जरूरी नहि पड़ै छै मोबाइल दुआरा सभ काम होइ छै ऑनलाइन लोक करबै छै जमीन जगहके भी कागज पत्तर जे जहाँ होइ छै सभ ऑनलाइन ही भए जाइ छै हे बैंकवला भी काम तुरन्त भए जाइ छै हे बैंको जायके कोनो काज नहि लागै छै आब आब तऽ मो मोबाइलपे भी काम होइ छै कोनो कम्प्यूटर द्वारा भी काम करै छै सभ समस्या तुरन्ते हल भए जाइ छै दिमाग के काम छै एहिमे जतेक दिमाग लगेबै ततेक काम हैत सभ बुरबक थोड़े ही रहलै आब सभ होशियार भए गेलैए ने ताहि लए कऽ से दिमाग जतेक लगेबै ओतेक काम हेतै बहुत बहुत कठिन रहै पहिने सभचीज आब तऽ बहुत सभ समस्या सॉल्व भए जाइ छै तुरन्तमे से सभ जमाना चलि एलैए बहुत बढ़िआँ